हमारे क्षेत्र मे बहुत सारे न्युज़ पेपर उपलब्ध हैं जैसे कि दैनिक भास्कर है और दैनिक जागरण है पत्रिका है प्रदेश टुडे है और पीपुल्स समाचार है और नवदुनिया है नई दुनिया है ये सारे समाचार पत्र हैं और मैं वैसे दैनिक भास्कर भी लेता हूँ और प्रदेश टुडे टुडे भी लेता हूँ और क्योंकि प्रदेश टुडे इसलिए लेता हूँ क्योंकि उसमें मेरा सबसे पसंदीदा कॉलम जो हैं वो सुरमा की फेंक हैं वो इसलिए पसंद है क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है